हाणे ताईं सिंधी भाषा खे पंहिंजो डीडी चैनल मिलियो त कोन आहे पर सिंधियूं सिंधी हणे ताईं हार न मञी वेठा आहिनि अॻियां वधण जी पूरी कोशिश कई अथनि न्यूज़पेपर छपणु चालू कयां अथनि उहा त चङे टाइम खां आहे पर सिंधी न्यूज़पेपर बि हाणे वधी आहिया आहिनि उहे बि सरर्कूलेट थींदा आहिनि हुन खां अलावा सिंधी मैसेजिस बि वॉट्सप ते अची रहंदा आहिनि जंहिंमें तमामु कुझु शयूं सिखण लाइ मिलनि मिलंदियूं आहिनि रेडियो सिंधी रेडियो बि मोबाइल ऐप में अची विया आहिनि जिते सिंधी गाना सिंधी भॼन माण्हू बु॒धी था सघनि उन जा लुत्फ़ उठाए था सघनि